बालाघाट ज़िले में मनाए जानेवाले सांस्कृतिक उत्सव और कार्यक्रम जैसे दीपावली होली पोला दुर्गा उत्सव आदि मनाए जाते हैं हमारे यहाँ त्यौहारों का बहुत महत्व है यह बहुत अच्छे से मनाया जाता है यहाँ होली का पर्व बहुत अच्छे से मनाया जाता है होली में बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं जैसे नमकीन खुरमें गुजिया ढ़ेर सारी मिठाईयाँ बनाते हैं